کھیل کھیلنا بہت اچھا بات ہے ہم لوگ یہاں پر بچہ لوگ سب جاتا ہے کرکٹ کھیلتا ہے کبڈی کھیلتا ہے آج کل محرم کا میلا ہے ایک دم بچہ لوگ سب کھیلتا ہے بھالا سے پرزہ سے تلوار سے سب سے کھیل خوب کرتا ہے بوڑھا جوان بچہ جوان سب جتنا سب ہوتا ہے خوب میلا اچھا لگتا ہے بہت اچھا ہے کھیل تماشا ہوتا ہے کھیل تماشا خوب کرتے بہت اچھا ہے بچہ لوگ سب کرکٹ کھیلتا ہے کرکٹ کھیلتا ہے بچہ لوگ سب کبڈی کھیلتا ہے چکا دربر کھیلتا ہے ویلے بھائی سب ہم لوگ کے زمانہ میں تے آ آج کل محرم کے زمانہ ہے سب لاٹھی کھیلتا ہے فرسہ کھیلتا ہے تلوار کھیلتا ہے بانا بھاجتا ہے بوڑھا جوان بچہ جتنا سب کھیلتا ہے سب خوشحالی میں ہے اور لوگ سب بچہ سب کرکٹ کھیلتا ہے کبڈی کھیلتا ہے بہت سا کھیلتا ہے کہ جھولا جھولتا ہے بہت سا کھیلتا ہے بچہ سب کا کھیلتا ہے تنو کرکٹ کھیلتا ہے بہت کھیلتا ہے محرم میں لاٹھی کھیلتا ہے بھاجتا ہے بانا بھاجتا ہے تلوار بھاجتا ہے فرسہ بھاجتا ہے بانا بھاجتا ہے بہت بوڑھا جوان سب لاٹھی کھیلتا ہے سب خوشحالی میں